मैंने पिछले दस दिनों में एक हेडफ़ोन खरीदा जिसका मेरा अनुभव बहुत ही नकारात्मक रहा इसकी ध्वनि की गुणवत्ता ठीक नहीं है इसमें आने वाली आवाज़ के साथ साथ बाहर की आवाज भी आती है इसकी रबर इतने ढीले हैं कि वह कान से निकल जाते हैं जिससे असुविधा होती है मुझे लगभग इसे इस्तेमाल करते हुऐ पाँच दिन हो गए हैं और मेरा अनुभव नकारात्मक होता चला गया इस का माइक अच्छे से काम नहीं कर रहा क्योंकि जब मैं कॉल पर बात कर रही हूँ तो सामने वाले व्यक्ति को मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं पहुँच पाती है यह बहुत ही महंगा है और असुविधाजनक है इसकी बैटरी बहुत ही सीमित है जिससे मुझे इसे बार बार रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है जिससे परेशानियाँ होती हैं